جی بھئی آپ کی آئس کریم کی شاپ ہے کیا بھیا آپ کے یہاں پہ چاکلیٹ فلیور مل جائے گا کیا تو آپ ہمارے گھر پر ڈلیور کرا سکتے ہیں دو پیکٹ چاکلیٹ فلیور کے جی جی مظفر نگر میں ہے نا بھیا آپ کی شاپ تو آپ لدھا والے میں ڈلیور کرا دیں جی

ٹھیک ہے اللہ حافظ